दस्स ते दस्स लक्ख दे बिच जेह्ड़े नंबर औंदे न ओह् बड़े जैदा नंबर औंदे न ते तुसें पंज नंबर जेह्ड़े न में तुसें ई सनान्नी आं जि'यां सौ होई गेआ सौ दे बाद इक ज्हार होई गेआ दस्स ज्हार इक लक्ख पंज लक्ख एह् जेह्ड़े न एह् पंज नंबर न दस्स ते दस्स लक्ख दे बिच पर इं'दे बिच बड़े जैदा नंबर औंदे न ते असें गी तुसें पंज सनाने हे ते ओह्दा ओह्दे लेई दस्स दे बाद सौ आई गेआ सौ दे बाद ज्हार आई गेआ फ्ही दस्स ज्हार आई गेआ फ्ही इक लक्ख आई गेआ फ्ही पंज लक्ख आई गेआ